म्हज्या एरियेन म्हणून गेल्यार पळोवंक गेल्यार तशी एक व्हडली न्हंय आसा ती न्हंय एक क्लीन करून ती युटिलायज करूंक येता फॉर ट्युरिस्ट एक्टिविटीज आमी हांगा बोटींग चलोवंक करूंक शकता खुबशे एरियान आमी पयला की बोटींग पॅडल बोटींग जे आसा हे खुबशे फेमस येता एज अ ट्युरिस्ट डॅस्टिनेशन आमी ते जाग्यार हे यूज करूंक शकता खुबशी ट्युरिस्ट एट्रेक्ट जावंक शकता खूब आमी तेजेर फॉर एग्जाम्पल ते हेजेर बोटींग चालू केले जाल्यार सायडीन हॉटेलां चालू जातलीं आनी हें तो रिसोर्स म्हणल्यार एक लेक आसा ती आमी एज अ बिजनस यूज करूंक शकता